एह् ते सारें गी गै पता ऐ जम्मू शैह्र ऐ जेह्ड़ा ओह् मंदरें दा शैह्र ऐ इद्धर पंज पंज मिन्टैं बाद मंदर आई जंदे ते जिद्धर इन्ने मन्दिर होन उद्धर लोग बी मनने आह्ले होने ते जिद्धर लोग बी होन मनने आह्ले ते मन्दर होन होन ते उत्थें रीतां निं होन एह् ते होई गै निं सकदा ते इद्धर रीतां न मतलब बत्थेरियां रीतां ते ओह् रीतां जिसलै तुस जम्मू दे बाह्र चली जाओ तुसें गी नेईं लग्गी लब्भन तुसें सुने दा नेईं होना सुने दा बी नेईं होना बाह्र कि एह् बी कुछ होंदा इ'यां बी कुछ होंदा जि'यां साढ़े इत्थै केह् होंदा रुट्ट रहाड़े जेह्ड़ी कुड़ियां नमीं ब्होई दियां कुड़ियां होंदियां ओह् सौन म्हीनै अपने प्यौकै घर जेह्ड़ै बापस आंदियां न ते बापस आइयै ओह् पंज छे भांडे लाई लैओ जां सत्त अट्ठ भांडे लाई लैओ उं'दे च ओह् लांदियां बीऽ अलग अलग बीऽ जि'यां तुस लाई लैओ एह् होइयै बाजरा होई गेआ जां एह् होई गेआ कनक होई इ'यां पंज छे भांडें च ओह् बीऽ लांदियां ते पूरा इक म्हीना ओह्दा ध्यान रक्खदियां उस्सी दिक्खदियां ते म्हीने बाद जिस्सी ओह् जेह्ड़े उग्गी जंदे उस्सी लेइयै उस्सी सजाई सजुइयै फुल्ल फल्ल बनाइयै ओह्दे भांडे पर इ'यां उस्सी कड़ाई कड़ुई करियै सोह्ना सोह्ना सज़ाइयै उस्सी लेई जंदियां नैह्रै कंढै ते उत्थै नैह्रै कंढै उस्सी भरवाई आंदियां ओह् साढ़ै जि'यां होदा ना नवरात्रें च सांख रहानें होन्ने आं जि'यां आपै बोलने होन्ने आं माता लाई दी उ'आं गै उस्सी भरवाई आंदे ते साढ़ै इत्थै बरत बी बड़े होंदे जि'यां तुस लाई लैओ एह् पुग्गे दा बरत आंदा दर्बड़िया दा बरत आंदा ते पुग्गे दे बरत च केह् होंदा कि जेह्ड़ी मां होंदी ओह् अपने बच्चें आस्तै बरत रखदी ते जि'यां बरत रखदी फिर शामीं जाइयै इक मिट्ठी रुट्टी चनें लेइयै नैह्रै पर जंदी ते उस्सी बी भरवाई आंदी साढ़ै इत्थै ना नैह्रां बड़ियां न ते सारे कम्म ना नैह्रैं कन्नै गै होंदे जो चीज़ पानी ऐ नैह्रैं पाई आओ जेह्ड़ी पूज़ा आह्ली चीज ऐ उस्सी बी नैह्रा पाई आओ जेह्ड़ा भरवानें आह्ली चीज़ ऐ उस्सी बी नैह्रै पाई आओ ते जिन्नी चीजां ऐ ओह् सारियां नैह्रै कंढै गै होंदियां न ते साढ़े इत्थै केह् होंदा होर एह् साढ़ै ना नाग पंचमीं आंदी जि'यां नागें गी पूजने होन्ने आं बाह्र केह् होंदा लोग नागें गी मारी ओड़दे लेकिन साढ़ै इत्थै नागें गी पूजदे पूरी उं'दा इक दिन रक्खे दा होंदा जि'यां चेल्ले होंदे न ओह् चौक्की करदे न फिर चौक्की च ओह् बरमियैं च बी बड़ी जंदे कुछ बड़दे न कुछ नेईं बी करदे कुछ बरमी च बड़ी जंदे फिर दुद्ध पांदे बरमी च पूरा चौक्की चाक्की होइयै फिर पूरा भंडारा होंदा पूरा मह्ल्ला महुल्ला सद्दियै भंडारा करदे फिर साढ़ै लोह्ड़ी बी बड़ी शैल बनांदे साढ़ै इत्थै जि'यां रातीं पूरा दिन जेह्ड़ी भैनां न ओह् हार बनांदियां अपने भ्राह् आस्तै फिर रातीं जिसलै अर्ग दिंदियां न ते उसलै ओह् भ्राएं ही हार पवाई ओड़दियां न जेह्के अर्ग च केह् दिन्ने होन्ने आं अस चौल पाई लैन्ने होन्ने आं फिर पतासे जिस्सी बोलदे न ओह् पान्ने होन्ने आं मखाने पान्ने होन्ने आं खरोट बदाम अखरोट ते इद्धर इ'यां गै लब्भी जंदे ते खरोट पाई लैन्ने होन्ने आं बदाम ओह् पाई लैन्ने होन्ने आं फिर रातीं उसी अर्ग उर्ग देइयै ते अपना जेह्ड़ा लोह्ड़ी दा बनाने होन्ने आं फिर इत्थै अस नवरात्रें च बी बड़ा करने होन्ने आं जि'यां मंदर ते बड़े न जि'यां कटरा मंदर होइयै बैष्णो देवी होई मन्ने दे लोग ऐं इत्थै मनने आह्ले ते बड़े लब्भी जाने तुसेंगी ते ओह् केह् करदे जि'यां नौ दिन पूजा लाई दी घरै थ'ल्लै गै सौंदे प्याज ते पूरा बंद होंदा ना इद्धर जि'यां सौंन म्हीनै होई गेआ प्याज नेईं खंदे लोक प्याज थूंम ऐनी ते नबरात्रें च बी नेईं खंदे कन्नै नवरात्रें च होर केह् करदे जि'यां अस रुट्टी बनाने होन्ने आं बरत रक्खे दे लोग नौ नौ पूरे पूरे बी रक्खदे पूरे बरत बुरत रक्खियै माता गी जेह्ड़ी सेवा सूवा लाई दी ओह् करियै जेह्ड़ी साक लाई दी होंदी ऐ ओह् पूज़ा करियै नौमैं दिन जाइयै अष्टमीं जां नौंमी जेह्ड़े लोग अष्टमीं पर करदे ओह् अष्टमीं पर करी ओड़दे किश नौंमी पर करी ओड़दे ओह् जाइयै माता भरवाई औंदे फिर आइयै अपनी कंजकां कुंजकां दिंदे फ्ही साढ़े तेहार ते बड़े औंदे हर त्रीये दिन चौथे दिन तेहरा आई जंदे जि'यां साढ़े होर अस ना ओह् बी करने होन्ने आं जि'यां लोग केह् करदे जेह्ड़ा अपने मुड़े आस्तै बी बरत रक्खनें होन्ने आं द्रुब्बड़ी दा बरत होंदा सूरज चढ़नें कोला पैह्लें खाई लैन्ने ते शाममीं फिर सूरज डुब्बने दे बाद अपना बरत खोलना मतलब इत्थै मनन्ने आह्ले ते बड़े न ते उं'दी रस्मां रीतां बड़ियां न किन्ना गै सनांऽ इन्ना सनाने आस्तै फिर सानूं इक दिन देओ ते अस सनाचे एह्दे बाद